ہمارے ریاست نقل و بہار میں بہت سڑکیں بہت اچھی ہے ہمارے بہار بہت اچھے ہیں اور ہمارے پٹنہ میں روڈ اور بہت اچھی ہے روڈ اور بہت سڑکیں بہت اچھی ہے ہم وہاں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کے سڑکیں بہت اچھی ہے ہمارے بہار بہت خوبصورت ہے جیسے بہار میں سڑک کچھ سڑکیں ویسی نہیں ہے جیسے پٹنہ اور میں سڑکیں اچھے ہیں اور پٹنہ بہت اچھی جگہ ہے ہم لوگ وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں جیسے وہاں سفر کرتے ہیں ٹرین میں بھی بیٹھتے ہیں ٹرین میں بیٹھتے ہیں وہاں کا سفر بہت اچھا لگتا ہے ہم کو کرنے میں اور یہاں کچھ دیر گھومنے کی بھی جگہ ہے ہم لوگ وہاں گھومتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے پٹنہ بہار بھی بہت خوبصورت ہے ہم لوگ وہاں گھومتے ہیں اور